बरी लोकेशन म्हणजे तशें चडशे आमी बीच सायडीचेर वयता बीच सायडीर हय थंयसर बरें तुका व्यू बीन बरो मेळटा सनसॅट बरो मेळटा तशेंच ट्राय करता की हांव हील हील म्हणल्यार डोंगराचेर चोडलो दोंगराच्याे वयल्यान सारकें प्रोपर म्हाका एक सिटी मेळटा स्पेशली हांव जेन्ना वॅर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन वतां मागीर थंयसर एक प्रोपर एक असो स्पॉट आसा थंयसर तुका अशें प्रोपर व्यू मेळटा तुका दर्यो दिसता तुका प्रोपर फूल ऍन्टायर लँड दिसता आनी तुका ऍक्चुली पळोवपाक गेल्यार ह्युमन डिस्ट्रक्शन एन्ड नेचर क्रियएशन दोन तरेचे ऍपोर्ट आह थंग सर एकाच जाग्या वयल्यान तुका एक सायडीन फूल कंम्प्लीट ह्युमन डिस्ट्रक्शन जें इंडस्ट्रीज ज्यो येयल्या वॅर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन तें तेंच्यानी कसो कॅप्चर केला एक सायडीन आनी एक सायडीन तुका प्रोपर नेचर आहा थंयसर ग्रिनरी आसा थंयसर बारीक दोन चार घरां बी आसतलीं बिल्डींग्योय आसतल्यो शेतांय आसा हें दिसता तुका सो हो प्रोपर एक गूड लोकेशन आहा जावन आसा तसोच मागीर सांव जें त आर गेलो हो म्हणटा तो प्रोपर शेतां शेतां भाटांचो मागीर हांव तूं जावं हांगा असो कुरतरे वस कुरतरे गेल्यार तर तुका एक उदकाचो हें मेळटा लेक मेळटा थंय तो आसा आनी मागीर तूं आनी एक लेक आसा हांगासर आमचो थंयसर वतां हांव फोटोग्राफी करपाचो चड बर्ड वॉचचींग बरेंचशें मेळटा हय रायतोळें म्हूण म्हाका थंय रायतोळें तेजें नांव थंयसर थंय तळें कशें आहा थंयसर तुका बर्डस येता तुका तुका पक्षी चडशे मेळटा तुका पक्षी सगळे तरेची पक्षी आसता आनी स्पेशली जेन्ना सिझन आसता तो बर्ड जो तेन्ना तुका तरेेतेचे तुका पक्षी दिसता थंयसर ते तूं काडटां हांव चडशीं म्हाका चडशे अशे नेचराचे काडपाचे अशें लायक पूण एक एकदां हांव सिटीन बी वयतां सिटीन जे लोक कशे वागता किं कितें खाता कितें पितात तेंचे फोटो काडपाक कशे भोंवतात ते काडपाक म्हाजें अशें सगळें आसा नेचराचें काडटलों हांव ते सिटीन लोक कशे वागता देवळांतलो फोटो देवळाचो भायलो फोटो चर्चीचो फोटो चर्च खंय आसा अशें पय पयसल्यान कलरींग आनी मागीर तूं जें आतां नवीन नवीन आतां आमचे ब्रीज जाल्या सरकारान केल्या त्या ब्रिजांचो फोटो पळोवपाक अशें ऍट्रॅक्टीव अशें दुसऱ्यांक आवडटा कशें दुसऱ्यांक कशें दिसतलें हांव कितें चित्तां हांव कितें पळयता तें दुसऱ्यांक म्हाजे फोटोवासून कशें दिसतलें हें कॅप्चर करपा लागून म्हगी अशें डिफरंट डिफरंट लोकेशनां आसता ते मागीर बीच जावं ते मागीर लेकाकडेन जावं ते मागीर हिल स्टेशन जावं तें मागीर घाटार जावं घाटार तर म्हाका मातशी प्रोपर मजाच येता फोटो काडपाक स्पेशली आनी स्पेशली जेन्ना जेन्ना पावस पडटा आनी जे धबधबे जे व्हांवता आमच्या घाटार चोर्ला घाटार जावं स्पेशली चोर्ला घाटार जे धबधबे जे वत्ता पय तेंचे फोटो काडपाक म्हाका तर अती उत्साही आसतां हांव ते काडपाका म्हाका मजा येता आनी स्पेशली म्हाका ग्रूप बीन मेळ्ळे न्हू अशें न्हाता ते जाल्यार तेंचे काडपाचें ते ऍन्जॉय कशें करतां तेंचे काडपाचे एक मजा येता सारकी घाटार वयर आनी एक असो स्पॉट आहा तुमकां तुका प्रोपर अशें दिसता की सारकें डॅम आहा सकल चोर्ला घाटाचो सकल डॅम आसा आमचो अंजुना डॅम तो डॅम तुका बरोबर दिसोता तें एक अशें बेस्ट लोकेशन आहा थंयसल्ल्यान तुका सारकें प्रोपर इंडिया कसो दिसतलो तुका उदक समज पळयत तूं भरलेलें आहा जाल्यार सारकें प्रोपर इंडियाचो डॅम कसो दिसता तुका तो इंडियाचो सॉरी मॅप कसो दिसता तुका इंडियेचो सारको बेस्ट व्यू आहा सारको आनी पावसान तर गेलो तूं जाल्यार आवय सांगू नाका बेस्ट सामकें

सो असलेली लोकेशन चड करून हांव सिलॅक्ट करतां